सर अहाँ सीतामढ़ी ट्रैफिक पुलिससे बोलय छिए जी हमराके समस्या यहि है कि हम जानकीस्थान आएल रही पूजा करए लेल वहाँ पूजा करिते रहिऐ बाहर गाड़ी लगा देने रही ने तऽ वहाँसे गाड़ी देखएके बाहर निकललिये तऽ गाड़ी चोरी भए गेलै ओकरलिय किछु समस्या कए दियौ कि कैसेहुँ मिलि जाए वहि एगारह बजेके करीबमे भेल रहले रहय बहुत टाइम हो गेलै कोई नहि वही बगलमे बगलमे आपके थाना छलेै ओहिमे आइये कि रिपोर्ट लिखबाबै ठीक ओकरा लेल एगो आओर कथि करए आओरो कथि करएके हेतै किछु डॉक्युमेन्ट वाकुमेन्ट लाबएके तऽ नहि होतै मगर गाड़ीके तऽ कागज वागज वहिमे रहलै छलेै सर गाड़ीके खाली नम्बर टा मालूम छलै जी हमरा तऽ आधार कार्ड मोबाइल नम्बर ई सब तऽ छलेै मगर कागजमे नम्बर याद छलै कि हँ इतना नम्बर हमारा गाड़ीके है जी जी है छलै हमरा पास मोबाइल नम्बर जी जी सब ओहिमे छलै कि जे कहूँ कोनो ट्रैफिक पुलिस चेक करैत रहलै ने ओहि लके देखाबएके लिए कि कौन सब अपना अपना जेबीमे लेके चलते अहिलके ओहिमे धय देने रहलिऐ सर जी जानकी स्थानके सामने जे गेट रहले ने ओहि तर ओतै छोड़ि देलिए अन्दरमे बहुते भीड़ छलै ने एहिकारणे कि हम सबके अन्दर पूजामे लेट भए गेलै बाहर एलीहँ तऽ देखए छिऐ दोसरे पूजा होगेलेै हमर तऽ गाड़िए गायब भए जी जी तऽ एकगो दोस्त रहलै हंँ वोहो दुनू गोटा तऽ की कहै छी ढूँढ़ रहलछी मगर मिल तऽ नहि रहल अछि अगल बगलके दोकानदार अगल बगलके दोकानदार से पूछे छी तऽ कहै छै कि हम नही जानते है कि जे के ले गया ओ जानकारी रहल छलै तऽ हम अहाँकेँ पूछती सर कि हँ जे कि होना है ओहि लए तऽ सोचली हँ कि रिपोर्ट लिखा दी कि अहाँ सब खोजबए जी है तऽ आधारकार्ड नम्बर सब किछु छलै हँ खाली वहि कागज नहि रहलै गाड़ीके नम्बर याद छलै हँ कि जे हँ इतना इतना है ठीक ठीक अछि सर हम आ रहल छी कि अहाँकेँ अथि पर ठीक ठीक अछि सर धन्यवाद